योग में मतिलबु मुंहिंजो पसंदीदा आसन आहे सुख आसन पद्मासन वज्रासन इन में असां अगरि मेडीटेशन कंदा आहियूं त उनसां बि असांखे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं इन्हनि टिन्ही आसननि में असां सभु आसन करे सघंदा आहियूं इन में हुंअ असां अगरि सोचूं त त्रिकोण आसन में बि असांखे ॾाढो दिमाग़ खे संतुष्टी मिलंदी आहे वीरभद्र आसन में बि मिलंदी आहे सेतुबंद आसन जेको आहे उहो सभिनी खां सरल ऐं हिकु अहिड़ो आसन आहे जंहिं जे करण में असांखे का बि तकलीफ़ु कान थींदी आहे ऐं असां पंहिंजे मनमुताबिक़ु करे बि था सघूं ऐं उन में ॾाढी ई इहो पाण खे ॾाढो उन शरीर खे लॻाइणो बि कोन पवंदो आहे ज़ोरु सेतुबंद आसन बि ॾाढो सुठो ऐं सभिनी खां सुठो मूंखे लॻंदो आहे सूर्य नमस्कार